ہیلو ہلو السلام علیکم جی ہلو ہلو جی پھرمائیے جی ہاں ہمارے یہاں بہت ہمارے شہر میں گھومنے کی جگہ ہے مثال کی طور سے بودھ گیا ہے اور بہت س جگہیں ہیں اور سیمسم پارک ہے بودھ گیا میں جو بہت بڑا پارک ہے بہت بہترین جگہ ہے گھومنے کا اور اس کے علاوہ پورے انڈیا کے سب سے بڑے پارک یعنی جو بھی پارک ہمارے شہر میں ہے آپ کے یہاں آئے

ہاں ہاں ٹھیک نہیں میں تو دن کے لیتا ہوں چار ہزار تک ڈیلی کا جی سویمنگ سویمنگ پول وغیرہ بھی ہے نا وہاں سے کافی دور دور پر ہے نا اور جی کیا بول رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے ایک ہزار روپے اور کم کیا ٹھیک ہے آئیے ان شاء اللہ بہت بہترین جگہ ہے آپ ضرور آئیے ان شاء اللہ